जोेंनि जिउनि राहाया मोब्लिबनि सायाव सोनारो पावारकार्टनि समाव जोंनि गेजेराव जोबोद गोहोम गोबां रोखोमनि गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय हर जानाय लोगो लोगो खोमसिनिफ्राय जोङो सोराङाव थानो लुबैयो बै सोराङाव थानो लुगैनाय समाव जोङो पावारकार्ट खालामना होयोब्लाथाय जोङो गोबां रोखोमनि हेंथाखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि संनायनि हेंथा खामानि दामानि मावनायनि हेंथा लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय लेखा फरायनाइनि हेंथा आरो गोबां रोखोमनि जोङो टि भि मबाइल बायदिसिना इलेक्ट्र'निक्स मुवा बेसादफोरखौ चार्ज होनायनि हेंथा बैफोर हेंथाफोरजों जोङो भुगिनांनानै थानांगौ गोनां जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोरा गोबां आबादजों सोनारनानै थाग्रा सुबुं जायनि जाउनाव जोङो आबाद मावनानै थाइसे थाइनै रां बाहायनांगौ जायो आरो बैफोर बायदि थाइसे थाइनै रांजों जोङो इनभार्टार बायनो हाया जोंनि गेजेराव इनभार्टारा गोबां खम न'खरफोरनियाव थायो ओंखायनो जोंनि गेजेराव मोब्लिब नि गोहोखौ बा मोब्लिब पावारकार्टखौ खम खालामनो नांगौ